हम अपनी

मार्केट से या दुकान से खरीदते हैं और आस पास में कोई यदि सेकेंड हैंड का बुक इश्टोर है उधर से भी हम इस चीज़ को इस किताब को ख़रीद सकते हैं सर्वप्रथम हमने अपने इस्कूल से भी किताब को ख़रीदते हैं वहाँ से भी हमको बिना समय नष्ट बर्बाद किए हुए या हमको दूर जाने की वजह से यदि इश्कूल पर हमको मिल जाता है तो हम इसको आराम से ख़रीद लेते हैं और दूसरा यदि हमको यहाँ से पर्याप्त किताब नहीं मिलती है तो हम इनको मार्केट से या बड़ी बज़ार से या इष्टनरी की जो दुकानें होती हैं उसके यहाँ से लाते हैं सर्वप्रथम हमने प्रयास करते हैं कि हमको सेकेंड हैंड बुक इश्टोर से यदि किताब उपलब्ध हो जाता है तो हम अपने को बहुत ही प्रसन्नचित होते हैं और महसूस करते हैं कि हमको कम समय में और कम क़ीमत पर हमको सेकेंड हैंड का किताब मिल गया इससे हम अपने पढ़ाई को आगे रूप बढ़ाते हैं दूसरी बात यदि यहाँ से नहीं मिलता है हर एक चीज़ किताब को कवर नहीं करती है तो हम बड़ी मार्केट के बड़ी इष्टिनरी की दुकान से ख़रीद के लाते हैं और कोई इसका विकल्प नहीं है और ना ही कोई इसका रास्ता है सबसे पहले हम इसको मार्केट में ख़रीदते हैं मार्केट में ख़रीदने की वजह से छोटे छोटे इश्टोरों पे भी उपलब्ध होता है जो हमारे नज़दीक थोड़ा बहुत नॉर्मल या छोटी बज़ार रहता है उसके अंदर भी प्राप्त हो जाता है और जहाँ तक हो प्रयास होता है तो सेकेंड हैंड बुक इश्टोर में भी ये किताबें उपलब्ध हो जाती हैं लेकिन यहाँ पर हर सब्जेक्ट का या हर विषय का किताब नहीं मिलने की वजह से हमने दुकान पर या भारी मार्केट में या भरी बज़ार बड़े बज़ार में जाने का प्रयास करते हैं वहाँ पर हमारा समय भी व्यतीत होता है मगर जो हमको ज़रूरत का किताब है वो हमको मिल ही जाता है इसलिए हमको कोई परेशानी महसूस नहीं करना चाहिए सबसे पहले हम प्रयास करते हैं कि हमको ये चीज़ अपने इस्कूल के ज़रिए या इस्कूल के माध्यम से मिल जाए तो बड़े बेहतर है अगर यहाँ से प्राप्त नहीं होता है तो हम उसके बाद में दूसरा दूसरे के माध्यम से इसको मंगा सकते हैं या उसको ख़रीदते हैं बाकी और किताब ख़रीदने का कोई और औचित्य जगह नहीं है सर्वप्रथम सबसे पहले यही है कि आप इश्टोर से ख़रीदीए या इस्कूल से ख़रीद लीजिए या इसी के माध्यम से मंगा लीजिए ए ही हमका सर्वप्रथम किताब ख़रीदने का समय है और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये किताब को ख़रीदारी करते हैं और ख़रीदते समय सब याद करते हैं